जय झूलेलाल इते असांजे सॼे राज्य में हीअ इलाही सारा सिंधी आहिनि जो अलॻि अलॻि सभु अ कंदा आहिनि हीअ धंधो त जंहिं करे उहे केरु इलाही सारा वापारी आहिनि त जेकी दुकानूं आहिनि उओ बि सिंधी आहिनि के वरी नाश्तनि जी लारी बि कढंदा आहिनि उओ बि सिंधी आहिनि अन ज्यादातर सिंधी इलाही सारा आहिनि त अलॻि अलॻि उन्हनि जो सभु कमकार बि आहे जंहिं करे हअ केरु सिंधी किरयाने जी दुकान बि कढंदा आहिनि इलाही सारा सिंधी आहिनि केओ कपिड़नि जी दुकान बि कढंदा आहिनि इलाही सारा सिंधी आहिनि उअ जेकी पूजा जो सामान मिलंदो आहे उन्हनि जी बि दुकान सिंधी जी हूंदी आहे हिन इलाही सारा आहिनि की हूअ इलाही सारा आहिनि सिंधी आहिनि अलॻि अलॻि धंधो बि कंदा आहिनि राज्य में जय झूलेलाल